ہندوستان میں موسیقی اور رقص کی روایتی روایتی شکل نہایت متنوع اور گہری ثقافتی اور تاریخی پس منظر کی حامل ہیں یہ فنون نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہیں بلکہ روحانیت تہذیب اور تاریخی روایات کی عکاسی بھی کرتی ہیں موسیقی کی روایتی شکلیں ہندوستانی کلاسیکی موسیقی دو بڑے اسالیب میں بٹی ہوئی ہے ہندوستانی شمالی اس میں راگ اور تال کا خوبصورت امتزاج ہوتا ہے طبلہ ستار سروت سرود جیسے ساز اہم ہے کرناٹک جنوبی روحانیت کی جڑی جڑی ہوئی ہے اور اکثر بھکتی تحریک سے متاثر راگ گائے جاتے ہیں لوک موسیقی راستھان میں پنجاب کی بھنگڑا گیت اور بنگال کا باول ہر خطے کی اپنی مخصوص موسیقی ہے جو اس کی زندگی رسم و رواج اور لوک داستانوں کو بیان کرتے ہیں رقص کی روایتی شکلیں بھرتناٹیم جو تمل ناڈو میں منایا جاتا ہے اڑیسی کتھک کچھمنڈی کتھکلی منی پور موہنی اٹم یہ موسیقی اور رقص یہ موسیقی اور رقص کی روایت شکلیں نہ صرف فنون لطیفہ کی نمائندہ ہیں بلکہ ہندوستان کے روحانی مذہبی اور تاریخی ورثے کی بھی زندہ تصویر ہیں